हमरा सबकेँ छै से खाना बनबैमे जे छै से मन होय छै जे कि कखनो नीमक जे छै से कम भए जाइत छै तऽ ओहोसंँ खाना जे छै से स्वादिष्ट नहि बनय छै या नीमक जे छै से कनी बेसियो भए जाय छै तऽ ओहोसंँ खाना कुस्वाद भए जाइत छै आ ओहिके बाद जे छै यदि खाना बनबैत घड़ी सब्ज़ीमे जे छै से माने सब किछु जे छै से सामान्य छै आ एको रती जे छै से अहाँके मरचाइ कनियो टा तीखा भए जाइत छै तऽओ जे छै से अहाँकेँ ओ सब किछु बनाएल जे छै से दुर्लभ भए जाइत छै एकर मतलब जे सब किछु जे छै से बनाएल ओ तरकारी जे छै से अहाँकेँ बेकार भए जाय छै आ एहि लए कऽ जे छै से कोनो भी चीज जे छै से बनबैत घड़ी जे छै से सावधानीसंँ बनबय पड़ै छै लेकिन तहियो जे छै मानू भए जाय छै दुर्लभ भै जाइत छै कोनो भी चीज ओहन होइत छै जे मिस भए जाइत छै ओ दुर्लभता जे छै से सामना आबय जाय छै जहन सब खाय पीबय छै तऽआ लेकिन करबै की हाथ छै हाथ कऽ कोनो मनुख जे छै मनुख समय पर गारण्टी नहि दए छै की कखन केहन बनतै नहि बनतै एहि लए कऽजे छै से हमरा सबकेँ जे छै से ई सब भए जाइए कनी